میرا نام عرفانہ وقاص احمد ہے میں نے میں نے بی اے تک کے بی اے کیا اب اس کے بعد ایم اے کا ایم اے کے لاسٹ ایئر میں میری شادی ہو گئی پھر میں نے اپنی سسرال میں رہتے ہوئے اپنا ڈی ایڈ کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصے تک کے ایک کوچنگ سینٹر میں ایز آ ٹیچر بھی کام کیا لیکن پھر اس کے بعد گھر کی گھر گھر کے حالات حالات کی وجہ سے میں نے جاب کو اپنا وقت دینا زیادہ ضروری نہیں سمجھا اور میں نے اپنے گھر کو اور اپنی ساس سسر کو اپنی مکمل توجہ دینا زیادہ ضروری سمجھا ان وقت پر ان حالات میں تو یہ میری میری زندگی کے بارے میں ہیں